ہمارے علاقوں میں بولے تو کھیلا جو ہے جو تھوڑے لوگ پہلے جو رہتے تھے گراؤنڈاں رہتے تھے بہت اچھے کھیلا کھیلتے تھے وہاں آج کل چھوٹے چھوٹے ایریوں میں چھوٹے گراؤنڈوں میں تھوڑا وولی بال کو اور کرکٹ کو تھوڑی سی جگہ مل گئی تو ہم لوگ اپنے اپنے ایریوں میں رکھ لیتے دوسرے کو اییریا والوں کو آنے بھی نہیں دیتے کیوں بولے تو آج کل جگہ اتنی کم ہو چکی ہے کہ گراؤنڈس کیا کچھ بھی نہیں ہے پہلے جو رہتے تھے گراؤنڈس آج کی پیریڈس میں تو کچھ بھی نہیں ہے ورسوا ایریے کے حساب سے ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ہے جو ایریے والے ہی کھیل لیتے ہم لوگ اور دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیوں بولے تو ہر جگہ اتنی آبادی ہو گئی ہے کہ کسی کو کچھ جگہ مل ہی نہیں ہے چانسیس ہچ نہیں ہیں